पशुअनि लाइ क़ानून संयुक्त राज्य सरकार अमेरिका में पशुअनि लाइ क़ानून सरकार हर क्षेत्र में ठाहिया आहिनि संघीय पशु सरंक्षण क़ानून पशुअनि जे कल्याण लाइ सन उणिवीह सौ छाहठि में क़ानून जे रूप में पशु कल्याण हलायो वियो हिन में जानवरनि खे पालियो वेंदो हो ऐं जेको जानवरनि जी देखभाल चङी सुठी तरह सां करे सघंदो हो हुन खे ॾिनो बि वेंदो हो ई डब्लू ई जे खेती विभाॻ वारनि जानवरनि खे संभालणु इलाजु करण जी बि व्यवस्था रखी हुई ऐं अठावीह कलाकनि जे क़ानून जंहिं खे सन उणिवीह सौ टेहतर में हलायो वियो जंहिं में हर यात्री खे पंहिंजी गाॾी रोकिणी पवंदी हुई जंहिं सां हर जानवर खे खाधो पीतो मिली सघे ऐं हू हिते हुते घुमी फिरी सघनि जीअं त माण्हू जानवरनि जी देखभाल सुठी तरह सां चङी तरह सां न था करे सघनि ईअं ई छॾे ॾींदा आहिनि हिते हुते घुमंदा रहंदा आहिनि त के जानवर कुझु लॻी थो पवे के जानवर खे लॻी थी पवे उन खे दर्द थो थिए त उन्हनि लाइ बि घणा ई अलॻि अलॻि क़ानून ठाहियां विया आहिनि ऐं जेको माण्हू इन क़ानून खे न थो मञे त उन्हनि जे लाइ पोइ कार्यवाही कई वेंदी आहे मानवीय तर्फ़ां जानवरनि खे मारण लाइ बि घणेई क़ानून हलाया विया हिन जंहिं खे सन उणिवीह सौ पंजहठि खां उणिवीह सौ अठहठि ताईं कयो हलायो वियो हो जानवरनि खे मारणु या हुन खे दुख या दर्द ॾियण लाइ बि हिकु अपराध आहे ऐं भारत देश में जानवरनि जी खाल दुग्ध खीरु उन्हनि सां ई पाण खे मिलंदो आहे पाण खे जानवरनि सां घणेई शयूं मिलंदियूं आहिनि त पाण खे उन्हनि जी देखभाल करणु खपे ऐं देखभाल करणु खपे ऐं किसाननि खे हल हलाइणु खेती करण लाइ ऐं जुताई करण लाइ वग़ैरह वग़ैरह कमनि लाइ बि पाण खे जानवर जी या किसाननि खे जानवरनि जी ज़रूरत पवंदी आहे हिनजी जानकारी पाण विभाॻु पशु पालन डायरी तां वठी सघूं था ऐं यूट्यूब चैनल तां या सोशल मीडिया तां जे ज़रिए पाण खे इन्हनि सभिनि जी जानकारी प्राप्त थिए थी मां समाचार पत्र तां बि उन में पढ़ी सघूं था जानवर जी जानकारी